मेरा नांऽ नेहा अ'ऊं रियासी डिस्ट्रिक दी रौह्ने आह्ली ऐं ते गल्ल करांऽ ते कुकिंग दी इक बारी केह् होएआ अ'ऊं निक्की ही मिगी रुट्टी बनाने दा बड़ा शौक हा अपनी मम्मी गी दिखधी ही अ'ऊं रुट्टी बनांदे बनांदे ओह् रुट्टी बनांदियां हियां जैह्लूं अऊं उत्थै जंदी उठी ही दिखदी ही ओह् कुसै दे घर बी घर बी बनांदियां हियां ते ते कुसै दे घर बी बनांदियां हियां ते उं'दे कन्नै अमीं जंदी उठी ही पर जेल्लै अ'ऊं पढ़दी ही मिगी छुट्टियां पौंदियां हियां ते अ'ऊं दो म्हीनें दियां छुट्टियां पौंदियां हियां ते अ'ऊं उं'दे कन्नै जंदी उठी ही ते दिखदी ही कि'यां बनांदे हे ते कि'यां नेईं बनांदे ते इक बारी केह् होएआ कि साढ़े घर हा जन्मदिन ते जन्मदिन हा साढ़े घर असें कम से कम पंजी त्रीह् बंदे आस्तै रुट्टी बनानी ही ते हलवाई जेह्का सद्दे दा हा ओह् आया गै नेईं ओह् नेईं आया ते भी साढ़ी निक्की फैमिली ऐ साढ़ी फैमिली च सबतूं बड्डी अ'ऊं ऐ ते मतलब कुड़ी उं'दी ते मेरी मम्मी नै ते मेरा भ्राऽ ऐ निक्का ते भी केह् करचै अस ते जि'यां हलवाई आया गै नेईं ते मम्मी नै होर बी कम्म दिक्खना होंदा साफ सफाई दा ते ओह् में कीता मम्मी नै आखेआ कि तू बनाऽ रुट्टी तुगी ते थोह्ड़ी बहुत औंदी गै तू मेरे कन्नै दिक्खनै गी जन्नी भी में रुट्टी बनाना लगी बड़ियां आइटमां बनानियां हियां असें बा बनाई निं पाइयां क्योंकि हलवाई निं आया साढ़े पर अऊं में केह् कीता राजमांह् चाढ़े उ'नें ई बोआलेआ पैह्लें बोआलियै बोआलियै भी उ'नें गी तड़कना हा ते तड़कने आस्तै ते ओह् उसी

ते चौल बनाए चौल बी बनाए ते भी में पूड़ियां बनाइयां भी साढ़े घर फंक्शन स्टार्ट होएआ ते जि'यां फंक्शन स्टार्ट होएआ ते में सारें ई मतलब में पाई दित्ती रुट्टी सारें गी उ'नें ई बड़ी शैल लग्गी उ'नें ई शैल लग्गी ते आखना लगे बड़ी शैल बनाई दी ते उप्परा में कड़ाह् बी बनाया कड़ाह् बिच गरी सौगी गरी सौगी काजू बादाम पाए अच्छा उ'नें गी ओह्बी बड़ा शैल लग्गेआ ते भी सारें ई खलाइयै सारें नै बड़ी तारीफ कीती तारीफ करने दे बाद उ'नें आखन लगे साढ़े किश बी फंक्शन होगा तुगी अस अपने घर सद्दगे तू साढ़े घर आई जायां में आखेआ ठीक ऐ ते भी इक बारी अ'ऊं कुसै दे घर गेई उं'दे घर बनाने आस्तै बनाने आस्तै गेई ते उत्थै बी में बनाई रुट्टी जि'यां बनाना लगी बनाई ते उ'नें ई बी कम से कम चाली पंजाह् बंदे आस्तै रुट्टी बनानी ही उ'नें बी ते में गेई ते में बी उत्थै उ'नें ते सारा कम्म करी ओड़दा हा पर में उत्थै तड़का इ'यां थोह्ड़े राजमांह् तड़का लाया ते कड़ाह् बनाया ते उ'नेंगी बड़ा शैल लग्गेआ ते भी उं'दे घर होर लोग आए दे हे ते उ'नें बी बड़ी तारीफ कीती ते आखेआ कि वाकई कुड़ी बड़ी शैल रुट्टी बनांदी ते ते रुट्टी बनानी मेरा मेरा बड़ा शौक हा ते में अपनी मम्मी कन्नै जंदी ही सिक्खनै आस्तै ते में उसी शौक गी पूरा कीता अपना होर शौक अपना पूरा कीता ते इस कारण लोक मेरी हून लोग मेरी तारीफ करदे कि तू रुट्टी वाकई बड़ी शैल बनान्नी ते आखदे कि सबतूं शैल तू राजमांह् बनान्नी सबतूं जैदा तू राजमांह् बनान्नी राजमांह् तेरे नेह् कोई होर बनाई निं सकदा ऐ ते में आखेआ ठीक ऐ